जोङो बाजाराव थाङो बाजाराव थांनानै जोङो मैगंखौ मैगंखादा लायो सुयो सुनानै जोङो मा खालामो संख्रि बानलु रेडि खालामो रेडि खालामनानै मस्ला थाव बानायनानै रेडि खालामखानानै जोङो सङो संनानै जाबाय जानानै जोंङो आबाद खिथिनि खामानि मावग्रानालाय जेन'बा जोंथ' खामानियाव मालाबानि समाव जिरायनो मोना जायोना ज' जानानै बिदिनो बायहेरायाव मावनांगौ जायो आरो जोंना हौवानि ब्लाबो हिनजावनि ब्लाबो जों आबाद खिथि मावनानै जाग्रा नालाय मावनांगौ जायो जोंहा बिनो हौवा बेनो हिनजाव जानांगौ जायो बिदि जेन'बा जोङो खामानि दामानियाव ओरैनोब्लाबो नायनानै थानो हाया जोंना हालुवानि खामानि नालाय खामानियानो बिदिनोसै आरो जोंना जेबो जिरायनोबो मोना मानोबो मोना जयो आरो जोंना समाव बिदि जाबाय गावबागाव खारबाय हौवाया हौवानि मावबाय हिनजावा हिनजावनि मावबाय बेबादि जानांङो आरो जोंङो समाव बिदिनो जेन'बा फिसाफ्राबो अबावबा अबावबा थांबाय बिदि जोंङो मावनानै जानायाव जिरायनो मोना जायो आरो आबाद खिथि मावग्रायाथ' जिरायनो मोना जाखायो नालाय जोङो बेहाय जेबो मोनला आरो दा मावनानै जादावग्राखाय बेनो आरो दा आंनि बुंनाय खिनिया